पोवंक गेल्यार बँकींग तशें खूब सोंपें जाला आताच्या का हातूंत टेक्नोलजीच्या हातूंत पयलीं कशें बँकेन गेले जाल्यार आमकां लायनीन रावचे पडटालें ईवन आमकां बेश्टी इन्क्वायरी करतली जाल्यार पयली लायनीक रावोन अर्दे अर्दे वोर एक एक वोर काडचे पडटालें पूण आता जशी टेक्नोलजी आयल्या त्या हातूंत घरा बसून आमकां सगळें कळटा पयशें पळयतलो कितकें आसा ते जाल्यार ऐप डावनलोड करपाचो आनी ताचेर लॅागिन करून आमकां कितलें पयशें आसा कितलें पयशें गेल्या कोणाक धाडल्या तें सगळो आमकां डिटेल्स गावतात बँकेन वचपाची गरज ना ना जाल्यार आमचो वेळ वाया घालोवपाची गरज ना सो बँकींग ऑनलायन जाल्ल्या कारणान आमकां विड्रो सुद्दां करतले जाव कोणाक पयशे सुद्दां धाडटले खूब सोंपें जाल्लेले आसा टेक्नोलजीच्या द्वारा डिरेक्टली तेका कोणाकय सेन्ड करूंक शकता